रामनगर समुदायक केंद्र में जैसे कौन दूर दूर से डांसर आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं अपना अपना सामुदायक डांस कला डाक्टर बा या नर्स हो या तो कंपाउंडरों का कला दिखाते हैं बहुत जो जिसको जो आता है अपना अपना कला प्रदर्शन उसी में दिखाते हैं डांस भी करते हैं जब कोई डाक्टरों का रोल निभा रहा है तो कोई कंपाउंडरों कंपाउंडरों का रोल निभा रहा है तो कोई नर्सों का रोल निभा रहा है इससे पब्लिक को दिखने में अच्छा भी लगता है और समझ भी सकते हैं कि इस डाक्टरों का मतलब ये जो कह रहे हैं जो पता हैं जो दिखा रहे हैं देखने से और सुनने से ज़्यादा सीख मिलती है पब्लिक भी उसी में सोचते हैं कि इसी तरीके से किया जाए इसमें हम लोग हर बीमारी से बच सकते हैं और अपना स्वच्छ परिवार रख सकते हैं अपना गाँव समाज भी स्वच्छ रख सकते हैं क्योंकि डाक्टरों जो रोल निभा रहे हैं जो बता रहे हैं इससे बहुत सीख मिलती है और जो देखकर समझ लें रहे हैं वो सुन भी रहे हैं इससे उन बहुत ज़्यादा सीख मिलती है और हमारे रामनगर सामुदायक केंद्र में जो हो कभी कभी होता है डांस उन्स तो सब लोग हम लोग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ हम पहुँचे और देखें समझें सबको सीख मिले जो सीख मिले वो सीख हम सब को ये सब चाहिए कि हम एक दूसरे को बताएं को भी जागृत हो जाएं क्योंकि ऐसी ऐसी मर्ज हो रहा है जो कि हमें साफ सुथरा और अपने दाएं बाएं हर पास पड़ोस में साफ सफाई रखना चाहिए यही है डाक्टरों के अंदर उस पाया जाता है जिसको नहीं नाई जानकारी है नहीं पता है कि कैसे होता है क्या करें तो वहाँ डांस देखने से और सुनने से बहुत सी सुई जाती है और बहुत लोग वो उसी को अपना भी लेते हैं करते भी हैं अपने घर परिवार में बच्चों को भी वही सीख देते हैं हमारे रामनगर में बहुत से डाक्टर बहुत दूर से जैसे डाक्टर हुए कम्पुटर हुए नर्स हैं बहुत दूर दूर से आते हैं जैसे बनारस इलाहाबाद लखनऊ कहीं कहीं बहुत बहुत दूर से अस्पतालों से आते हैं वो अपना अपना हुनर अपने तरीके से बताते हैं और दिखाते भी हैं बोलकर भी बताते हैं और अपना अपना कला भी कर के बताते हैं इसे हमारे रामनगर में बहुत अच्छा डांस होता है कभी उसका कैंप लगता है हम लोगों को एलाउंस करते किसी तरीके से पता चल जाता है हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुंचे और अपना ये कला में देखें और उसे जो अच्छा लगे उसे अपनाएं और एक दूसरे को भी वो सीख दें कि ये कला सबको पास होना चाहिए और इसी तरीके से साफ सफाई रखेंगे अगर तो आप स्वच्छ रहेंगे आपका परिवार भी स्वच्छ रहेगा जो आप भी सीखें एक दूसरे कों सलाह भी दें कि भाई देखो साफ सफाई से रहिएगा साफ सफाई से खाइएगा वो जो डांस करते हैं सब उसी पर निर्धारित रहता है नर्सिंग पर और डाक्टरी पर भी वो अपना कला दिखाते हैं और डांस करते हैं और भाषण भी देते हैं जो कि पब्लिक को सुनकर देखकर बहुत कुछ सीख मिल जाता है